मेरे जो बगीचे में पौधे और पेड़ लगे हुए हैं उन्हें खिलता हुआ देखकर मुझे बहुत प्रशंसा होती है और वो पौधे मुझे बहुत सुंदर लगते हैं